हमरा विचारमे भारतक विभिन्न भागमऽ मैथिलीक एक अलग भूमिका रहै छै मिथिला मैथिली भाषाके विचारके आगाँ बढ़ाबैक लेल सरकारके द्वारा बहुत सारा कदम उठाओल गेल छै आओर मिथिलाके अइमे महत्त्वपूर्ण भूमिका अछि